جی ہاں ہم ان مثالوں کو آسانی سے بیان کر سکتے ہیں آج کل فلموں فیشن شوز اور اشتہارات صرف تفریح یا چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان میں فنون اور ہارن کا استعمال بہت واضح ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی فلم کی بات کریں تو اس میں موسیقی اداکاری کیمرا رول اور لباس سب کچھ ایک آرٹ یعنی فن کے شکل میں دکھایا جاتا ہے اسی طرح فیشن سوز میں جو کپڑے ماڈرن کا انداز اور اسٹیز کی سجاوٹ ہوتی ہے وہ سب ایک فنکارانہ ف فنکارانہ سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے اشتہارات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تصویریں نغمے بولنے کا انداز اور پیغام دینے کا طریقہ سب کچھ دل کو چھو دینے والا اور پور اثر بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنون اور دستکاری کو استعمال کرنے کے وقت ہماری توجہ حاصل کرتے ہیں آج کے دور ایسا ہے جہاں ہر چیز میں خوبصورتی تخلیق اور انداز کو اہمیت دیتی دی جاتی ہے اسی لیے فلموں لیکن اشتہارات میں فن اور دستکاری کا بھی استعمال ایک عام بات بن چکی ہے ویسے ویسے تو فلم یہ سب یہ اب اب عام ہو چکی ہے ویسے ہر جگہ ان کی فلم کی بات کریں تو یہ میں اس کی اداکاری بھی ہے ویسے اب کوئی خاص نہیں رہا جی